हांवें तुमच्या एप्लिकेशना वेल्यान मिक्सर ग्रायंडर ऑर्डर केल्लो पूण तो म्हाका जाय त्या वेळा भितर मेळना जाल्ल्यान हांवें तो रद्द केलो ताका लागून त्या ऑर्डरीचो परतावो म्हज्या एप्लीकेशन वॉलेटांत जमा करचो ही तुमकां विनंती